جی پارلر سے بات کر رہی ہیں آپ مجھے کرشمہ راوت والی میک اپ کروا نی تھی جی ہاں جی ہاں کیوں تھریڈنگ کروانی تھی اور فیشیل مجھے سولہ تاریخ کو کروانا تھا

مجھے مارننگ میں کروانا تھا

تھریڈنگ اچھے سے ہی کرنی ہے بہت اچھا رہنا صحیح کرتا ہوتا ہے اس کا جی ہاں ہاں تو آپ بتا دیجیے کب کس کس ٹائم آؤں ٹائم تو زیادہ نہیں لگے گا مجھے مارننگ میں کروانا ہے آپ کردو گے مارننگ میں اچھا کتنے کتنے اچھا کچھ کم نہیں ہوں گے اچھا لیکن میرے صرف چاہیے پیسے لے لینا لیکن مجھے لک وہی چاہیے بالکل اسی کی طرح ہاں اور میں مارننگ میں ہی آؤں گی سولہ تاریخ کو ٹھیک ہے بس تھریڈنگ جو ہے نا آپ تھریڈنگ تھوڑی باریک کرنی ہے ویسے کبھی کرایا نہیں ہے یہ فسٹ ٹائم کرا رہی ہوں ٹھیک ہے ہاں اور فیشیل سے بڑھیا بہت اچھا لک آنا چاہیے